जों बयबो मिथिगौदि जोंनि देहा सोलेर आरो मेलेमारि जौगानायाव ज'गानि गोबां बिहोमा थायो दानि गोनोखोआरि बा दानि जे जनथ्र'नि मुगा मेसिनारि मुगा बे मेसिनारि मुगायाव जों साफ्रोमबो दिनै ज'गा खालामनो बा एक्सारसाइज खालामनो जोङो बावलांदों दा बेखायनो जों जुदि ज'गा खालामोब्ला बा दैलि जोङो मरनिं टाइम आरो मोनाबिलि समाव जों जुदि ज'गा खालामनायनि सर' खालामोब्ला जों जोंनि देहा आरो गोसोआरि आरो आबेगारि मोजां जानायाव जोङो गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो होननानै आं सानो ज'गा खालामनायनि गेजेरजों जों देहानि गोबां बेराम आजार आरो ज'गानि गेजेरजोंनो जों जोंनि जि सर' बे सर' बा खायसे जोंनि जे हेबिट बे हेबिटफोरखौ जोङो गाज्रि हेबिटखौ गारनो हायो लोगोसेयैनो ज'गा खालामनायनि गेजेरजों जों गोसोआरि आरो आबेगारि जोंनि जि इमसनेल बा आबेगारि साननाय हनाय बे आबेगारि साननाय हनायखौबो जोङो कन्ट्र'लाव दोननो हायो ज'गा खालामनाया ज'गा खालामनायनि सर'आ जों साफ्रोमबोनि देहायाव मोनसे गोग्गो देहा दानायाव लोगोसे गोसोयारि आरो आबेगारि मोजां जानायाव गोहोम खोख्लैनो हायो दा बेखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो सानफ्रोमबो हानाय मानि जोङो फुं सम आरो मोनाबिलि समाव जोङो ज'गा खालामनायनि बे हुदाखौ जों खालामनो नांगौ मानोना दानि जुगाव बा दानि गोदान मुगायाव गोबां रोखोमनि मानसिनि देहायाव जों बेराम आजार जानायखौ नुनो मोनो दा बे बेराम आजारफोरखौ जोङो खालि जों मेडिसिन जानायनि बा डक्ट'रनि गेजेरजोंल' जोङो फाहामथाय लानायनि जोङो बारगनायनि राहाखौ मोननो हायो दा बेखायनो जों जुदि साफ्रोमबो मोजां सासे ज'गा फोरोंगिरिनिफ्राय ज'गा खालामनायनि सर'खौ जुदि खालामोब्ला बे ज'गा खालामनायनि सर'नि गेजेरजों जोङो जोंनि देहायाव जानाय गोबां आबेगारि आरो गोबां बेमार आजार बेफोरखौ जों गैया खालामनानै गोग्गो देहा दानायाव जोंहा मदद जायो